आमच्या म्हापशांत पुलीस स्टेशन सामकें लागीं आसा सगळ्या लोकांक थंय वचपाची सुविधा आसा खंयच्याय टायमार गेल्यार ते लोकांक एन्टरटेन करतात म्हापशां चडशी चोरी बिरी ते प्रकार घडनात बायलां सुद्दां सुरक्षीत जाय थंय जायत्या टायमार फिरूंक शकतात रातचे सुद्दां पुलीस सगळे कडेन पेट्रोलिंग वेवस्थीत करतात केन्नाय हॅल्प लायनीचेर काॅल केल्यार काॅल घेतात आनी त्या प्रमाणे तुज्या खातीर टायम काडून हजर रावतात म्हाका दिसता जशें हायवेंचेर टेलेफोन्स लायिल्ले आसात म्हणजे खंयीय कितें अपघात जाला किंवा कोणाक कसली मदत जाय जाल्यार तांणी तो टेलिफाॅन फक्त उखलपाचो आनी ऑटोमेटीक पुलीस स्टेशनाचेर तांकां लोकेशन मेळटा आनी ते तुमच्या सेवे खातीर धांवत येतात तशेंच म्हापश्यानूय ज्या लोकां कडेन माॅबायल उपलब्द ना तांच्या खातीर तशेंच थोड्या जाग्यांचेर जे आमची झोपडपट्टी एरिया आसा त्या जाग्यांचेर सुद्दां अशें टाॅल फ्री टेलेफोन लावपाक जाय जाच्या वयल्यान लोकांक जर तर पुलिसांची मदत जाय जाल्यार ते तुरंत तांकां मदतीक आपोवंक शकतात